आमच्या कुटुंबांत कोणूय बरो नाजाल्यार ताच्या तोणाक रूच नाजाल्यार आमी पेज करून दिता तीवूय बी ज्योती जया बलम अशा उकड्या तांदळाची ती बरी शिजयता आनी ताका इल्लो तोराचो दिवन जेवपाक दिता तितून तेंकां घटसाण गावता तशेंच निवळान इल्लें म्होंव इल्लें तूप घालून गांवठी तेंकां गरम गरमशें पिवपाक दिता तेन्ना तेंचो ताळो मातसो बरो जाता मातशें बरें दिसता तेंकां मागीर दुसरें म्हणल्यार आमील आमील ही आमी नाशण्या पासून करता तेन्ना तें नाशणें रातभर फुगत थेवप आनी दुसऱ्या दिसा वांटप वांटून तें परत तशेंच थेवप आनी मागीर उकडें पेज करून ती तितून घालप तें घालून परत दवरप आनी मातशी ती आंबट कसो वास येता तेन्ना ती आमील तयार ती तेंकां जेवपाक दिवप आमील खाल्ल्या कारणान तेंकां घटाय येता तशेंच थंडी जाली जाल्यार आमी कसाय दिता कसायान आमी गंजण मिरी आलें काळी पासां सुकी कोतमीर खडी साकर अशें घालून कसाय करता मागीर चड जर समज चड खोंकली येता सुकी खोंकली येता जाल्यार आमी म्होंव आनी आलें हाचो रोस काडून मिक्स करून तेंकां दाट असो हें करून पियेवपाक दिता तितून ताळो जो खरपता सुकी खोंकली येता ती मातशी बरें दिसता तशेंच रवो करता रवो जाका चड भूक अशी लागना पातळ किदेंय दी सांगलां जाल्या तेंकां रवो करता तातूंन मातशें तूप घालून तो रवो फुलयता आनी भितर दूद साकर इल्लेशें मीठ इल्लीशी साकर घालून तो रवो तेंकां पिवपाक दिता जेंच्या पोटान दूक आसता तेंकां मेथया पेज करता मेथया पेज म्हणल्यार उकडे तानूळ तितून मेथी घालप सयचो रोस घालप गोड घालप अशें हें सगलें घालून ती मेथया पेज करप आनी तेंकां खावपाक दिवप